आंनि बे संनायखौ हबि लानायखौ आंनि न'आवहाय आइ आफाया मिथिनो मोनाखै मानोना आङो दा रूमाव भारा थायो आरो रूमाव भारा थानानै आङो गुबुन गुबुन रोखोमनि डिशफोर संनानै जानो मोजां मोनो बेखौ डिशफोरखौ आङो संनायखौहाय युटुबाव नायनानैहाय सङो मारै मारै मसलाफोरखौ होनांगौ आरो मा मा होनांगौ बेफोरखौ युटुबाव दा नुनो मोनजोबो बेनिखायनो आङो दा संनानै जानो मोजां मोनो